जोङो ना हमनायाव दैमा रानोब्ला थोरसिजों सारनानैबो हमो दैमा रानोब्ला आरो दै गिदिरब्ला जेखाइजों गुरो खबाइआव सोयो आरो दै इसे फिसा जाब्ला किसुमाना खारेन्ट सक होनानैबो हमो नाखौ आरो किसुमान मुस्रि साथेनानैबो हमो किसुमान जेजोंबो सारो आरो किसुमान माबाफोराव थांनानै दुब्लिफोराव गबसा माबाफ्राव थांनानै दैमाफ्राव थांनानै जेखाइजोंबो गुरो दै फिसा नुब्ला बान्दो थेनानै सारनानैबो हमो ना सारनायाव अनेक माबा दङ बिदिनो आरो जे सारनानै जाग्राया जेजों सारसिगोन थोरसिजों बान्दो थेनानै सारनानै हमो बिदिनो एसे जेखाइजों गुरथावथावब्ला जेखाइजों गुरसिगोन हमसिगोन जे सारग्राफ्राथ' दैमायाव सारहैयो आरो जे सारनो रोङैफ्रा बिदिनोसै बोननानै बोरसि बोननानैबो खायसे हमो नाखौ खायसे माबा खारेन्ट सकबो होलाबायो दैमायाव खारेन्ट सक होनानैबो बिरात ना हमग्रा जाबाय दानिया मानसिफोरा बांसिन माबाजोंनो सारला दानिया मा थोरसिजों सारनाय गामलाजों सारनाय बिदिनो सारला दाना खारेन्ट सक होनासो बांसिन हमो दै रानथारबासो जोङो थोरसिदों दै सारनानै ना हमनानै मोनजायो जोंनि बेयावथ' एसेबां माबायानो गैया खोलाहानि बायदि गुरलाबायनानै जानो हाया जोंना बे दा ओइ दै रानबाथाय सा थोरसिजों दै सारनानै हमनानै जानायानोसै बिदिनो आरो दैमा गिदिरफ्राव बिदिनो किसुमान खारेन्ट सक होनानै लायबाय जेजों सारनानै लायबाय बेफोरबायदिल'सो आरो खांख्राइ खांख्राइ मोनो दैज्लाङाव दा खांख्राइ एसे मोनाबिलि जाबाथाय दैमायाव हारसिंनो खांख्राइआ ओंखारलाबायो खांख्राइ हमनानै जानो मोनो बिदिनो नाखौलाय एसेबां मोना दै न' खाथिनि दैमाफ्राव दंग' रानबासो हमनानै मोनो गोजानाव जों थांनानै लायनो हाया गुरहैनो हाया जायो थाङो खायसे गोजान गोजानाव थांनानै गुरनानै लायो गुरग्राफ्रा आरो खायसेया आरो गुरथारैफ्रा आरो थांनो हाया खाथियाव जि मासे ओंखारो खांख्राइ ओंखारो माबा ओंखारो बेफोरखौनो हमनानै जालाबायो